दानि जुगाव मोसानायफ्रा जेरै जोंनि बर'फोरनिफ्रायबो डान्स इण्डिया डान्स जेरै डिआइडि लिटिल मास्टार बेफोराव मोसाहैदों जोंनि बर'फ्राबो दङ गोबां मोसानायनि गेजेरजों गोबां खस्थ'जोंब्लाबो मोसानायाबो मोनसे जोंनि बर'नि नेरसोन आरो जों मोसानायजोंबो जोङोदि थानांगौ बे नङा फरायनायजों लोगोसे मोसानाय जेरैबो राव हारिमु बेफोरखौ लांफाजोबनो गोनां जायो आरो जोङो जे सोरबा सोरबा जोंखौ मोसानायनिजों मा मोननो मोसाना मा जानो लेखा फरायाव गोसो हो साख्रि बाख्रि नागिर बे नङा जे मोसानाया मोसानायखौ नाङा बे खोथा नङा जेरै जों मोसानाय मुसुरनायजोंबो जोङो माबा मोनसे खालामनो हायो जेरै जों दा जाबाय थानाय डान्स इण्डिया डान्स डिआइडि लिटिल मास्टार डान्स मास्टार बेफोराव मोसाहैनानै जों जोबोद मुंदांखा जाबोनो हायो जुदि जोंनि बर'आव मोसाग्रा मुंदांखा बर'नि फिसाफोर दङ मासुम प्रनिथा आरो दा जों मोसाबाय थानाय उन्दै उन्दै गथ'साफोर गोबां दं मोसानानैबो जे जों गावनि जिउआव नांगौ जानाय नांगौफोरखौ जों सुख'ना लानो हायो बिनि थाखायनो जों मोसानायफोरखौ खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो जों मोसायो जोंबो खस्थ' मोनो दिनै फिसा फिसौ फांसनफ्राव मोसाब्लाबो जों खस्थ' मोनो जेरै जों थांनाय नैरोजा नैजिथाम मायथाइआव जानाय उदालगुरि डिस्ट्रिकनि सिङाव थानाय रांमरा गामियाव फुटबल टुर्नामेन्ट जादोंमोन बेयाव जोंबो मोसादोंमोन गोबां खस्थ' मोन्दों जेरै जों सिगांनिफ्रायनो ओरैनो नैजि थामजि सानसो सोलोंनांगौ जादों बेफोरजों जों खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो मोसानायखौ मोजां मोनग्रा जानानै जों गोबां लोगो नांनानै जों मोसादों आरो जों बै टुर्नामेनाव जों मोजाङै मोजां मोसानानै दिन्थिफुंनायनि थाखाय जों गोबां रां बान्थाबो मोननाय जादों ओंखायनो आं बुङो जे मोसानानै खस्थ'ब्लाबो मोसानांगौ जेरै मोसानाय मुसुरनायखौ लाखिनायजों लोगोसे बर'नि राव हारिमु गाननाय जोमनाय बेफोरबो गासैबो थायो जे साख्रि मावनानैल' बा माबा मोनसे बिजनेस मावनानैल' जानो हायो बे नङा मोसानाय मुसुरनायनि गेजेरजोंब्लाबो जोङो जालांनो हायो बेखौ आं खस्थ'जों खस्थ' मोन्दोंब्लाबो आं जेबो साना मोसानाय मुसुरनायजों लोगोसे आंहा दावगालांगोन बेखौ आङो अरायबो सानो